ایسی وجوہات تو بہت ساری ہے جس کی وجہ سے ہم ادھر ادھر سفر کرتے ہیں جیسے کہ کہیں پر ایگزامینیشن دینے جانا ہو یا کہیں پر کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو ہم جنرلی سفر کرتے ہیں آج کے ٹیکنالوجی دور میں پہلے کے مقابلے میں پہلے تو بہت ساری گاڑیاں نہیں تھی تو لوگ پیدل بھی سفر کیا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں سفر اتنا آسان ہو گیا ہے آپ کے گھر تک آپ کو رکشا مل جائے گا اس کے وجہ سے آپ اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہو اس کے وجہ اسٹیسن کے بعد آپ اپنے ڈیسٹینیشن جہاں جانا ہے وہاں آپ پہنچ سکتے ہو سفر بہت آسان ہو گیا ہے اور جنرلی جہاں تک بات ہے اگزامینیشن کے دور پہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر ایگزام دینے جاتے ہیں دیگر بہت سارے اگزام ہوتے ہیں جانا پڑتا ہے کہیں پر اگر کسی رشتےدار کن جانا ہو تو ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور سفر میں مشکلات ہوتی ہے ہر سفر میں مشکلات ہوتی ہے لیکن سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اچھے سے سفر کریں اور سفر میں بہت سارے دقتیں بھی ہوتی ہیں بہت سارے چیز آتی ہے لیکن آج کے دور میں سفر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ ٹرین سے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہو کسی ایک پلین سے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہو